औ ओमफ्राय मा होनो मोनलाय मा मा मा थाइबनि मेख्लाफोर दङ मेख्ला सादोर ए आमफ्राय दख'नाफ्रालाय माबानि दङ औ बिदन ओमफ्राय माबा दंना गैया बे दालाइ ओरै मास्राइस दंना गुरै गानग्राया ए आमफाय ए ए बिबार ब्रेण्डनिफ्रायलाइ बिसिबां बिसिबां जानानै दङ औ आङो बिबारनिखौ माबा मोनसे लानो सानदोंमोन एसे दिसकाउन्टफोर मोनोबा औ ओमफाय कालारफ्रा हाय मा मा दं दा फ्रेजेन्टलि

माबा मा होनो मोनसे बै कालारा दं ना गैया एसे बदि कालारहांआव ओरै गलदेन आगर होनाय औ बिसिबाङाव हरगोन आमफ्राय आं मानि बिदि कालारखौ नांगौमोन नालाय औ ओमफ्राय दिसकाउन्टफोर होनानै माबामि जाया फरफोरनि जाया आमफ्राय माबानि दं ना गैया आंनो मोनसे माबाबो नांबावगौ मास्रायसनि जाबाय ना बे जासिगोन र' र' मास्रायसनियालाय ए दे होनबालाय बे मोननैखौनो हरदो दे औ जाबाय दे